हेल्ल' आङो बिरखां बरग'यारि बुंदों औ नोंथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना

आङो दावबायारि महरै फैदों एसे गोजान जायगानिफ्राय बेनिखायनो आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सोमोन्दै चिरां जिल्लानि सोमोन्दै नोंखौ मोजाङै मिथियो होननायखाय आं चिरां जिल्लाखौ दावबायनो लुबैदों बेनिखायनो चिरां जिल्लायाव मा मा दावबायथावथाव जायगा दं ओरैनो

औ औ

औ औ

बेफोर औ बेफोराव थांनो थाखाय नोंथाङा आंखौ हेफाजाब खालामनो हागोन नामा आङो नोंथांखौ नों आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय नोङो माब्ला सम मोनगोन

समबारनिफ्राय ना बिदिब्ला आङो समबारनि सानसे सिगां रबिबाराव आङो नोंनाव फन खालामफिननानै सुलाद लाफिन्नाय सुलाद लाफिननोसै जागोन दा ना औ दे गोजोननाय थाबाय होमबा

औ औ जागोन दे होनबा